हँ हैलो हँ हमर नाम शिवा झा भेल हम परिवारमे तऽ चारि आदमी रहैत छियै आओर चारि आदमी बाहर रहैत छथिन हँ हम इस्कुलमे टीचर छियै एहिमे हमर छोट भाय अछि दूटा आओर एकटा दूटा बहीन छथि ओ एखनि ने पढ़ि रहल छथि ओहो हुनकरसभके मतलब पढ़ाइए चलि रहल छनि एखनि हँ हमसभ मतलब तऽ हमरसभके पूर्वजेसँ एतहि हमसभ रहिते छियै नहि नहि एतहिए हमसभ परमानेंट रहैत छियै न्यूक्लीयस इंग्लिश स्कूल पैटघाटमे छै झञ्झारपुरमे नहि सरकारी इनकम नहि अबैए हँ इएहसभ छै नहि ओ एखनि तऽ पढ़िए रहल छथि आगूके तऽ नहि पता लेकिन एतय हमसभ चारि गोटए रहैत छी घरपर हँ पप्पा मम्मी हम आओर एकटा हमर चाचा छथि से रहैत छथि पप्पा अहाँके ट्यूशन पढ़ाबैत छथि होम ट्यूटर छथि मम्मी हाउसवाइफ छथि नहि टोटल सालाना अहाँके भऽ गेल एक लाख बीस हजारके हँ एतबहि छै वन हंड्रेड अच्छा ई पैटघाट झञ्झारपुर मतलब पैटघाट सरिसब आ झञ्झारपुरके बीचमे पड़ैत छै हमरा अगल बगलमे पाँच टा घर अछि

हँ मतलब श्याम झा हीरानाथ झा